دیکھیے آج کل سب سے زیادہ جو استعمال ہوتے ہیں وہ ایپس فیس بک واٹس اپ انسٹا گرام ٹیوٹر یو ٹیوب وغیرہ ہیں اسمارٹ فون کے دونوں پہلو برابر نہیں ہیں اس کے نقصانات بھی ہیں اور اس کے فوائد بھی ہیں نقصانات تو یہ ہیں کہ اسمارٹ فون آدمی زیادہ یوز کرتا ہے استعمال کرتا ہے تو آپسی تعلقات سے وہ بیگانہ ہو جاتا ہے اور موبائل میں آدمی اتنا مصروف اور مشغول اور منہمک ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے پرائے کا لحاظ نہیں رہتا بڑے چھوٹے کا احترام نہیں رہتا وہ مقام اور محل کو دیکھ کر فون کا استعمال نہیں کرتا بےمحل بےجا استعمال کرنے لگتا ہے اور بھی بہت سارے غلط استعمال کرتا ہے اپنی بینائی کو غلط جگہوں میں صرف کرتا ہے اور لایعنی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے بےکار کے چیزوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتا ہے جس سے نہ اس کا جسمانی فائدہ ہے اور نہ ہی دنیاوی فائدہ ہے کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور انسان اس کے اندر لگا رہتا ہے اپنی جو ہے اپنا جو ایجوکیشن اور اپنی تعلیم سب کچھ چھوڑ چھار کر موبائل میں بسا اوقات لگ جاتا ہے کلپ ویڈیو کلپس کو دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کو دیکھنے میں فنی ویڈیوز کو دیکھنے میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتا ہے تو اسمارٹ فون سے یہ سارے نقصانات ہیں دوسری طرف اسمارٹ فون کے بہت سارے فوائد بھی ہیں مثلاً اسمارٹ فون کے فائدہ یہ ہے کہ آپ اگر اس کے صحیح پلیٹفارم کو جانتے ہیں تو آپ اس سے بہت زیادہ ارننگ بھی کر سکتے ہیں بہ آسانی کم وقت کے اندر زیادہ کما سکتے ہیں اپنا بیک گرواؤنڈ اچّھا بنا سکتے ہیں اسی طرح آپ اس سے ایجوکیشن بھی لے سکتے ہیں اور آپ اس کے جو ہے تعلیمی پلیٹفارم کو جانیے اس میں بہت سارے ٹیچرس ہوتے ہیں انگلش عربی اردو آپ کو جو سیکھنا ہو ساری چیزیں آپ موبائل سے بہ آسانی گھر پر بیٹھے ایک کمرے میں بیٹھ کر آپ ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں ایسے ہی آپ اگر کسی انجان جگہ پر گئے ہیں آپ کو کچھ جگہ کا کی معلومات نہیں ہے تو آپ میپس کا اسمارٹ فون کے ذریعے میپ کا سہارا لیجیے پھر اس کے ذریعے آپ اپنے منزل تک پہنچ سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر کسی اجنبی جگہ پر پہنچ گئے جس کے میں آپ کے بینک بیلنس کچھ بھی نہیں ہے آپ بالکل خالی ہیں لیکن آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے تو آپ اسمارٹ فون کے ذریعے اپنا پے ٹی ایم گوگل پے جو بھی ہے اس کا سہارا لے کر آپ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں بچا سکتے ہیں اور بھی اسمارٹ فون کے بہت سارے فوائد ہیں اسمارٹ فون کے ذریعے انسان جو کام بہت دیر میں ہوتا تھا اس کو پل بھر میں کر کر پاتے ہیں مثلاً کسی کو کوئی پیغام پہنچانا ہو تو ایک فوراً میسج واٹس ایپ میسج یا فیس بک میسج یا میسینجر کسی پر بھی جا کے آپ فوراً میسج کرتے ہیں آپ کے مخاطب کو وہ میسج وہ پیغام مل جاتا ہے تو اسمارٹ فون کے ذریعے بہت سارے کام آسان ہو گئے ہیں بہت سارے فوائد ہیں البتہ یہ ہے کہ یہ چیزیں لیمٹ میں ہونی چاہیے انلیمٹڈ نہیں ہونی چاہیے یا آج کل ہم اس کا انلیمٹڈ استعمال کرتے ہیں بےجا استعمال کرتے ہیں جس کے وجہ سے ہم اس کے صحیح استعمال پر قادر نہیں ہو پاتے اور صحیح استعمال کے طریقے کو جانتے بھی نہیں تو موبائل کے ہم صحیح طریق استعمال کو سیکھیں اور جانیں کہ اس کا صحیح استعمال کیا ہے اس سے ہم کیا کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے نقصانات سے بچنے چاہییں ہمیں